आं ओइ ना गुरनाय आरो ना बोन्नाय ओन्दैनिफ्रायनो ना बोन्नायनै मोजां मोनो आरो ना बोन्नायाव बिदिनो सें गोरि खुसिया अरो आरो हाबा जानानै ना गुरनो माबा सोलोंदों ना गुरनायाव आरो बिदिनो गोरि सें आरो खावै सिंगि मागुर इदिनो मोनो बेनिफाय न'आव लाबोयो बेलेगा फानो दिसो आमफाय जोंहा जायो न'आवनो ना गुरनायआव आरो आं मोजां मोनो ना गुरनो मानोमा इदिनो ना गुरनो थाङो लोगोफ्रा ज'मा ज'मा इदियाव थाङो थांनानै मोनो इदिनो दैलांफोराव बैसागोनिफायनो बैसाग मासनिफाय जेथ मासहालागै जों बिदिनो दुब्लिआवबो गुरो एनिफ्राय मोनो मोन्नाया खावै मागुरबो मोनो दिनो खुसियाफोरबो गाखोयो सें इदिनो बायदि बायदि ना गाखोयो आरो ना गुरनायाव एनिफ्राय इदिनो आरो मेसेंफोरावबो हन्दाफोरजों ना सारो ना सारनानै इदिनो मोनो ना सारनानै गोबां ना मोनो दाम गोसानि नाबो मोनो जेरै सिंगि मागुर खुसिया बोथिया खावै इदि मोनो मोन्नानै फानो आरो ना फानना इदिनो खरस मोनजायो ना फानबा आरो इदिनो जोंहाथ' फख्रि दं फख्रिआव इदिनो मुस्रिजों जेजों हनानै इदिनो मोनो होखानाय ना नालाय आमफाय आरो दैमाफोरावबो थाङो दैमाफोराव इदिनो फल' जे लानानै थाङो एनिफ्राय एयाव फल'आव माबा नाङो बारलि बारलि मोनो ना फांना इदिनो ना सल मोनला बाययो आरो दैमाफोराव जेफोराव नाङो पल'आवबो नाङो बारलिफोरा आरो दैमाफोरावबो मोनो ना सेंफोरबो आमफाय इदिनो दैमानिया आर आलदा आरो दै माबा नाया आर फख्रिनिया आलदा जाहैबाय फख्रिफोराव आरो होखानाय नालाय ना खमल ग्रास सिलभार आर फख्रिफोरावबो थायो मागुर सिंगि होखानाय नालाय मोनो मोनबाथाय आरो फानो फान्नानै आरो एफोरजोंनो गोबां खरसा जायो जों आमफाय आरो बिदिनो बै बिलोफोरावबो गुरहैबाथाय मोनो बिदिनो सिंगि मागुर खावै गोरि फिथिख्रि इदि बायदि बायदि ना मोनो बिलोफोरावबो आरो मुस्रिजोंबो बै माबाखो हाग्राफोरखो हाख'नानै थिखोबाथाय मोनो मेथ'खाफोर थिखोबा मोनो इदिनो मागुरफ्राबो फैयो सिंगि आरो खुसियाफ्राबो गाखोयो एनिफ्राय है ना सें फिथिख्रि इदिनो बायदि बायदि ना मोनो खावै आरि